नमस्ते हम वहाँ घूमने जाना है लोधेसर महादेव जाना है कहाँ कहाँ पर से ट्रेन बुक होगी मैं यहाँ लखनऊ में मिलेगी कब वहाँ पहुँचेंगे कैसी मिलेगी क्या होगा

अच्छा पूरी फ़ैमिली सुविधा हम आएंगे अपना पूरी फैमिली से सीधा आएंगे वहाँ वहाँ सुविधा मिल जाएगी और हम वहाँ रुकना भी चाहते हैं रुक कर पूजा उजा करेंगे फिर वहाँ मकान वग़ैरह कुछ कमरे वमरे मिल जाएंगे अच्छा अच्छा अच्छा मंदिर सब बढ़िया बना है अच्छा हम फिर परसों आएंगे वहाँ पर आपका कहाँ पता है कहाँ पर है मंदिर में मिलोगी अच्छा अच्छा वहीं पर आना है पैसा वैसा कितना लगेगा वहाँ प्रसाद वग़ैरह आपके वहाँ मिलेगा कि मार्केट में मिलेगा वह प्रसाद वरसाद आपके यहाँ मिलेगा कि मार्केट में लेना पड़ेगा अच्छा अच्छा किराया कुछ कम कर देना वहाँ कम करवा देना अच्छा अच्छा बस यहीं यहीं यहीं कहना था अच्छा नमस्कार